हाँ मुझसे कार्य के दौरान गलती हुईं हैं कई बार कार्य के दौरान गलतियाँ हो भी जाती हैं ऐसी एक गलती मेरे इस्कूल के समय की हैं जब मैं कक्षा दसवीं में था और मुझे शिक्षिका द्वारा गृह कार्य दिया जाता था परंतु मैं उसे नहीं करता था ओ इस्कूल जाने के बाद मुझे डाँट पड़ती थी और मुझे सज़ा के लिए बाहर खड़ा कर दिया जाता था जब मुझे उस गलती का ऐहसास हुआ उस स्थिति को मैंने अच्छे से संभाला और कक्षी क कक्षा दसवीं को थोड़ा मैंने सीरियस लेकर उसे अच्छे से करने के लिए गृह कार्य को मैं पूरा करता था और साथ में अपने अध्ययन की ओर भी ध्यान देता था दोबारा से मैं गृहकार्य को करके इस्कूल ही जाता था और साथ में शिक्षिका द्वारा भी मुझे प्रशंसा मिली और अपने कार्यों के लिए भी मुझे प्रोत्साहन मिला इसे ही देखकर मैं लगातार अपने परिस्थितियों को ऐसे ही संभालता रहा और अपने कार्य को करता रहाँ गलती से बचता रहा